पंजवीह जान्युआरी ॿ हज़ार सतरहां पंज जून उणवीह सौ बयानवे पंज एप्रैल ॿ हज़ार एकवीह पंज ऑगस्ट उणवीह सौ ॿियानवे हिकु जान्युआरी उणवीह सौ सठ